पूर्णियाँमे सबसँ पसन्दीदा माछ पूर्णियाँके नाममे पूर्वमे अरणियाँ पूर्णियाँ जङ्गलसँ आच्छादित तऽ पूर्वमे छलै सङ्गे एकर चारू बगल नदी छलै माछ एहिठामक प्रिय भोजन माछक लोक शौकीन एहिठाम सामान्यतया बङ्गाली समुदायक सङ्ख्या बेसी छलै एना तऽ अनेको प्रकारक माछ एतय पाओल जाइ छै जे आइके दिनमे बहुत माछ विलुप्त भऽ गेलै हँ मेन माछ रोहु भाकुर कट कटिया ई छै लेकिन जे माछके शौकीन छथी हुनका नजरिमे एत्तौ भुन्ना टेङ्गरा गैञ्चा कब्बइ जकरा आइके दिनमे जङ्गली माछ कहल गेलै हँ कारण ओ प्राकृतिक रूपसँ होइ छै ओकर कल्चर नहि भऽ रहलै यऽ करै लए जौं सिङ्घी माँगुर ई सबसँ शौकिया माछ छै आओर लोक जे माछके शौकीन छथि हुनकर नजरि एहिपर जाइ छै रोहु कतला ई सभ सामान्य श्रेणीमे अबै छै जङ्गली माछ सभ सस्त होइ छै तऽ आम जनके नजरिमे यद्यपि बहुत खपत पैघ माछके छै रोहु कतला काँटि एहि सभक छै जाहिमे रोहु कतला तऽ के भाव सामान्य रहै छै लेकिन जेना हम काँटिके नाम लेलौंह तऽ काँटि बड्ड स्वादिष्ट माछ होइ छै आओर महग सेहो होइ छै तऽ ओकर बाद पोठी मारा इहो सभ माछके शौकीन लोकक मुख्य माछ छन्हि जे एकरा लैत छथि